دلہن کو جہیز میں بہت سے تحفہ یا جہیز دیتے ہیں جیسے کہ سونے چاندی کا زیور اور کپڑا شادیوں میں دوست یا سہیلی لوگوں بھی دیتے ہیں سارے تحفے لاتے ہیں اور جہاں شادیاں ہوتی ہے وہاں پر پہلے سے بہت سادی ساری چیزیں جو پہلے سے آڈر کرتے ہیں جیسے کہ برقعہ اور دلہن کا مین ڈریس جہیز کا سامان بھی بہت سارا ہوتا ہے جیسے کہ فریج واشنگ مشین پلنگ کباڈ اور اس کے علاوہ برتن میں بھی بہت سارے آئٹم ہوتے ہیں مکسر ڈنر سیٹ چمچا سیٹ پلیٹ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہے جو گھر استعمال میں لگتی ہے